सुखमनी साहिबु गुरु अर्जनदेव जीअं श्री कृष्ण भॻवानु गीता ठाही आहे तीअं गुरु अर्जनदेव साहिबनि खे हुननि जे सिखनि चयो की का अहिड़ी ॿाणी रचियो जीअं कृष्ण अर्जुन खे गीता में ज्ञानु ॾिनो आहे तीअं जेकरु असां बि गुरु ग्रंथ साहिब सां जुड़िया रहूं तॾहिं गुरु अर्जनदेव साहिबनि सुखमनी साहिब जी रचना कई सुखमनी मन खे सुख ॾियणु वारी आहे सुखमनी में चोवीह अष्टपदियूं आहिनि असां हर महिने पंहिंजे दरबार में सुखमनी साहिब जो पाठ कंदा आहियूं ऐं इहा इच्छा रखंदा आहियूं कि सभई गुरुअ जे ॿाणीअ सां जुड़िया रहिनि सुखमनी साहिब में जेके बि ॻाल्हियूं ॾिनल आहिनि अगरि असां उन्हनि ते हलूं उन्हनि ते पैरवी करियूं त तमामु सुखु मिलणु वारो आहे जहांगीर बादशाह जे टाइम में हुननि जो वज़ीर हुओ हुनखे पेट में ॾाढो सूरु पवंदो हुओ उनजे पासे खां हिकु माण्हू लघंदो हुओ ऐं सुखमनीअ जो पाठ कंदो वेंदो हुओ त ओतिरो वक़्तु उनजे पेट जो सूरु लही वेंदो हुओ जॾहिं हू हली वेंदो हुओ हुनखे वापसि पेट में सूरु पवण शुरू थींदो हुओ हिकु ॾींहुं हुन हुन माण्हूअ खे सॾु कयो की तूं ही छा पढ़ंदो वेंदो आहीं छा चवंदो वेंदो आहीं जंहिंजे करे मूंखे पंहिंजे दुख खां निजात मिलंदी आहे तूं मूंखे ॿुधाए हुते वेही करे हुन सुखमनीअ जो पाठु कयो त हिनजे पेट मां सूरु लही वियो वरी जॾहिं वियो वरी हुनखे पेट में सूरु थियणु लॻो चयईंसि तूं किथें वेंदो आहीं चयईं मां पंहिंजे कम ते वेंदो आहियां चयईं घणी पघारु मिलंदी आहे तोखे चयईं मूंखे हिकु रुपयो रोज़ मिलंदो आहे चयईं तूं वेही करे मुंहिंजे घर में इहो पाठ कर मां तोखे रोज़ हिकु रुपयो ॾींदुसि उहो सिख हुनजे घर में सुखमनीअ जो पाठ करणु लॻो धीरे धीरे पाठ जे प्रभाव जे करे हुनजे पेट जो सूरु लही वियो तॾहिं उहो ॾाढो ख़ुशि थियो चयईंसि अहिड़े गुरुअ जो मूंखे दर्शन कराए जंहिं अहिड़ी बाणी रची आहे जंहिंजे करे मुंहिंजो सभु दुखु दूरि थी वियो आहे तॾहिं सिख हुनखे गुरु अर्जनदेव साहिबनि वटि वठी हलियो ऐं हुननि जो दर्शन करी उहो ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं सुखमनी साहिबु हर कंहिंखे ज़रूरु पढ़णु घुरिजे मुंहिंजी इहा इच्छा आहे त जेकरे सभई सुखमनीअ में शामिलु थियनि